कि हम कोनाकऽ कहिए वेबसाइट बनेलिए नी वेबसाइट बिल्डरमे पूरा मतलब बिल्डअप करि देलिए फेरो कन्टेन्ट मैनेजमेन्ट ओकरामे कन्टेन्टसब डालिओके ओकरा मैनेजमेन्ट करना छै सिस्टमसब इस्तेमाल कोना कि होइ छै जइसे हमर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिङ्ग मैकेनिकल इन्जीनियर सेकेण्ड सेमेस्टरमे प्रोग्रामिङ्ग सिखैलऽ छै ओकरामे वेबसाइट कोना बनाइ कोनाके मतलब ओकरा मैनेजमेन्ट करै ओकरामे पूरा कइसे मैनेजमेन्ट करै ओकरामे कि कन्टेन्ट डालना अइ कतना कतना मतलब कि करना हइ ओकरामे मैनेजमेन्ट ओकरामे कतना कैपेसिटी डालना हइ ओसब ओकरामे पूरा कन्टेन्ट मैनेजमेन्ट करना हइ आगू चलिके इएह मतलब अनुभव हमरा अनुभव इएह रहलै कि आगू मतलब फ्यूचरमे जे छै पूरा एकदम आओर डेवलप करबऽ आओर प्रोग्रामिङ्ग सिखबऽ ओकरामे वेबसाइट बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा वेबसाइट बनैबऽ ओकरामे सीधे हैक सबकिछु हैक करैलए एकदम ओकरामे जे घुसतऽ सीधे ओकरो वेबसाइट हैक करि लेबऽ पूरा एकदम पूरा वेबसाइट हैक करि लेबऽ ओकरा वेबसाइट बनैबऽ ओकरा लेकिन सबके आदमीसबके बेरोजगार भी रोजगार भी देबऽ पूरा वेबसाइट भी बनैबऽ कन्टेन्ट ओकरामे सबके जॉब ऑफर करबऽ ओकरामे सबके बोलबऽ कन्टेन्ट कन्टेन्ट डालैलए जहिसँ आगे चलिके ओ एप बनैबऽ पूरा तगड़ा एप बनैबऽ एकदम ओकरा वेबसाइट बनैबऽ एप बनैबऽ ओकरा पूरा बिल्डअप करबऽ ओकरामे बहुत सारा अफसर रखबऽ काम करैबऽ कन्टेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टमसब किछु सुविधा रखबऽ सबके जॉब देबऽ ओकरामे सबके ऑफर देबऽ कि अपना अपना जे छै कन्टेन्ट डालो डालो आओर ओकरामे वीडिओसब डालो कन्टेन्ट डालो डालो ओकरामे पूरा काम करो आओर पैसा कमाओ बहुत सारा सबके जॉब ऑफर करबऽ पूरा इएह हमरा आगू चलिके इएह इएहसब अनुभव रहतऽ अभी तऽ प्रोग्रामिङ्ग सिखि रहलऽ छिए धीरे धीरे लेकिन पूरा एकदम सिखि जेबऽ प्रोग्रामिङ्ग लैँग्वेज कन्टेन्ट कइसे कि डालना छै ई सिखि सिखि लेबऽ ओकर बाद इएह सनी अनुभव रहतै पूरा तऽ इएह सनी अभी सिखले छिए आओर थोड़ासँ सिखि रहलऽ छिए पूरा एकदम वेबसाइट बनाके पूरा कम्प्लीट सिखि जेबऽ तब सबके पूरा एकदम रोजगार देबऽ सब कोइ पइसा कमेतै सिस्टम मैनेजमेन्टसब करि लेबऽ पूरा